हांजी हांजी साजिद आटो ड्राइवर हांजी हांजी अच्छा फेरा लाना स्पैशल कुत्थै लाना माराज बारां तरीक धोड़ी हांजी हांजी सियाीढ़ बाबा आं सिय़ाढ़ बाबा एह् सेयाड़ बाबा अपना आं

कुत्थुआं माराज कुत्थुआं जाना तुसें ग्रां मोड़ा किन्ने सारे जागत न नौ जागत मड़ो पंज बौहंदे न म्हाड़े आटो च मेरे आटो च पंज बौहंदे न चलो जागत केड्डे केड्डे हारे न गोदी गादी च बंदा बाल्ली लैंदा निक्के निक्के दे कोई सुक्के सक्के दे होंदे बिच कोई चलो इत्थुआं किन्ना आं

माराज जगह किन्नी गै होनी ग्रां मोड़ा पंज ते उत्थूं होई गेआ पंज ते किलोमीटर पंज छ ते सत्त अट्ठ माराज केह् आखां तुहेंगी दस्स बारां किलोमीटर बनी गै जाना माराज दस्स बारां किलोमीटर दा और तुसें अग्गै सलाल डैम ऐ उत्थै बी जाना चलो तुस इक कम्म करो चलो तुंदे तुसं अपने बंदे ओह् रियासी दे लोकल तुसें तुंदे कोला केह् पैसे लैने तुस त्रै ज्हार रपेया दऊ उड़ेयो मिगी ते ओह्दे बाद त्रै ज्हार रपेया देइये तुसें इत्थूं जागतें गी सियाढ बाबा लेइयै ते उत्थुआं अपना सलाल डैम दस्सियै ते आनिए घमाइयै तुसें ग्रांऽ तोेड़ी छोड़ी उड़गे

त्रै ज्हार रपेया बद्द नी यरो तुसेंगी पता तेल बी मैहंगा इसलै चलो तुस्स अपने चलो दो करी उड़ेयो फ्ही ठीक ऐ पंदरां ठीक ऐ चलो कोई नी कोई गल्ल नी अट्ठ बजे में सत्त बजे आई जांग होर सनाओ

ठीक ऐ कोई गल्ल नी एह् ठीक ऐ ए ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नी ठीक ऐ ठीक